हांव जगपाक पयली हांव स्वता उमेदीन रावता आनी दुसऱ्याक उमेदीन रावपाक शिकयता तें भायर सदांच जगा कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोण सकारात्मक आसपाक जाय जाल्यारच जग जे आसा तुका सुंदर दिसतले अशे म्हणला की कामिण जाल्याक जग हळडूवें आं तें खतीर जेन्ना तूं पाड नदरेन कोणाच कडेन पयतलो तेन्ना तुका तें पडच दिसतले जेन्ना तेका तूं सकारात्मक नदरेन पयतले तेन्ना सगळे वाठार सगळे जग आसा सकारात्मकूच दिसतले तें खातीर हांवें सगळ्यांक शिकयला आनी हांवूय तेच शिकता की हांसून जे आसा बरें तरेन आपलो दीस सारपाक जाय दुसऱ्या कडेन पळयतना बरें नदरेन पळोवप पाड गजाल सुद्दां तूं बरें तरेन घेतली जाल्यार ती तुज्या जिवीतान बरी थारता कित्याक कोडू वखद जे आसा सदांच आमी बरें कामा खातीर घेतात तशेंच पाड गजाली जेन्ना तूं बऱ्या रितीन आत्मसाद करता तेन्ना जगपाक एक नवी दिशा तुका मेळटा आनी तुजे जगणे जे आसा ते सुंदर सोबीत आनी सकारात्मक जाता